हां में आर्ट ऐंड स्क्रैच बनाए दे न में अपने कमरे इयां घर ही डैकोरेट करने आस्तै सारें कोला पैह्ले में हट्टी आई उद्धरूं आं मैं गमले लैते उसी में अपने हत्थें कन्नै रंग कीत्ता बड़ा शैल लग्गेआ ओह्दे बाद मैं पेंटिंग बनाई कृश्ण भगवान दि'यां और बड़े सारे पेंटिंगां बनाइयां मैं ओह् बि दिवारा उप्पर लाइयां बड़ी शैल लग्गा दि'यां हियां मैं अपने कमरे बिच पेंट करवाया बड़ा गै शैल लग्गा दा हा ओह् ओह्दे बाद में इक टोकरी लैती ओह्दे उप्पर बी पेंट कीत्ता ओह्दे बिच फु फुल्ल पाए इक उत्थै टैड्डी हा ओह् रक्खेआ ओह् बी बड़ा शैल लग्गा दा हा ओह्दे बाद में फोटो में इक जगह उप्पर गेई ही उत्थै में फोटो कैमरा मैन कोला फोटो खिचाया मेरा फोटो निकलेआ मेरी पूरी फैमिली ही मेरे कन्नै ते में ओह्दा फ्रेम बनाया ते ओह् बी लाई ओड़ेआ ओह् बी बड़ा शैल लग्गा दा हा और उ'दे बाद में बड़ा छत्तै गी पेंट कराया पूरे घर गी अपने कराया इक वाल हैंगिंग हा ओह् बी लाया ते वाल हैंगिंग गी अपने हत्थें कन्नै उन्न कन्नै बनाया हा एह् ही मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट अपने घर गी डैकोरेट करने आस्तै